प्रणाम प्रणाम बहुत तरहके खेला छै कबड्डियो खेलाएल जाइत छै हॉकी खेलाएल जाइत छै फुटबॉलो खेलाएल जाइत छै छोट बच्चासँ लऽ कऽ आदमी हँ हँ हँ तऽ इसकू इसकू इसकू इसकुल इसकूलमे सब व्यवस्था छै बच्चाके खेल खेल खेलबैके लेल टीचरके व्यवस्था छै हँ शिक्षक जे छै से बच्चाके खेल सिखल जाइत छै छोट छोटसँ छोट बच्चाके

हँ अच्छा से तऽ से भऽ जेतै भऽ जेतै ओहिमे की करथिन इसकूलमे बच्चाके खेल सिखबै बला

हँ हँ भऽ जेतै व्यवस्था छै इसकूलमे मास्टरके व्यवस्था छै मास्टर साहेब जे छै बच्चाके क्रिकेट खेल सिखबैत छथिन आओर बच बच्चा

हँ भऽ जेतै भऽ जेतै हँ सब व्यवस्था छै इसकूलमे हँ आबि कऽ एबै इस इसकूलमे दश बारहटा मास्टर छथिन तऽ बहुत बहुत नीक पढ़ाइ होइत छै बहुत नीक पढ़ाइ होइ छै आबि आबि कऽ पहिले बच्चाके एडमिशन कराउ ने तहिके बाद देखि लेबै हँ तऽ पाइ तऽ लगबे करत हूँ हँ धिआन कतहुँ नहि दियै हमरा आरके तऽ सब बच्चा पर धिआन रहै हूँ नहि से से सब से सब नहि कहऽ पड़त हूँ ओ सबके सब ब्यवस्था छै हूँ तब ओ